मुंहिंजा कुझु पसंदीदा मूवीज आहिनि जंहिंजा गाना मूंखे इलाही पसंदि आहिनि जीअं मैने प्यार किया हम आपके है कौन डी डी एल जे राज़ हेड़ियूं मूवियूं आहिनि जंहिंजा गाना मां हमेशह ॿुधण पसंदि कंदी आहियां मूंखे ॾाढा वणदा आहिनि जीअं मां कुकिंग बि कंदी आहियां त मां उहे गाना गायां गाईंदी बि आहियां और ॿुधदी बि आहियां सुबुह उथदे ई सां ई पहिरियों मां कान्हा जी जा भॼन हलाईंदी आहियां और हुननि सां मां गाईंदी आहियां जो मुंहिंजो पंहिंजो सुबुह ॿुधदे ई सां मुंहिंजा ॾींहुं ठई वेंदो आहे एॾा भॼन हूंदा आहिनि कान्हा जी जा मनमोहक जेके मां गाए करे मूंखे ॾाढो सुठो लॻदो आहे शाम जी आरतियूं गाइण मूंखे वधीक मां सुठो लॻदो आहे गाना गाना ऐं मुंहिंजे फ्री टाइम में कुझु बि कमु कंदी आहियां जीअं कुझु बि कुकिंग थी कया कुझु बि करे वेठी आहियां ख़ाली त मां हलाही छॾंदी आहियां गाना उन्हनि खे गाईंदी बि रहंदी आहियां मूंखे इलाही वणदो आहे मुंहिंजी पसंदीदा इलाही अहिड़ियूं मूवियूं आहिनि जंहिंजा गाना मूंखे इलाही पसंदि ईंदा आहिनि झूलेलाल जा भॼन हूंदा आहिनि जीअं सिंधी हथ मथे करे भॼन आहिनि इलाही सिंधी अबाणी ॿोली असांजा पंहिंजा भॼन आहिनि जेके गाए करे ॾाढो सुठो लॻदो आहे असांजी माता जो भॼन आहे ठार माता ठार असांखे इलाही वणदो आहे हो मां हमेशह गाइण पसंदि कंदी आहियां